अच्छा फ्ही अच्छा असें मक्कां राह्नियां मक्कां राह्नियां असें गोड्डी बाड्डी करनी भिंडियां होनियां फ्ही मक्कां होनियां फ्ही असें कुट्टनियां कट्टनियां फ्ही घराट भेजनियां आटा आह्ना फ्ही आटा आह्नियै फ्ही असें ओह् महाराज टोडे पकाने भिंडियां राह्नियां बाड़िया भिंडियां आह्नियै चुनियै फ्ही ओह् चीरनियां चीरियै फ्ही छोड़नियां फ्ही तड़का चुल्ली अग्ग बालनी बैसाखियां बालनियां लानियां चुल्ली फ्ही तेल चाढ़ना तेलै फ्ही बसार पा मरच मेथरे पाने मेथरे पाइयै मरचां लून सब किश पाइयै फ्ही भिंडी सुट्टी अंबलियां बनाने किम्बै दे उप्पर पाना फ्ही किम्बै दे उप्पर पाई फ्ही भिंडी अंबलियां बनानियां टोडे कन्नै खानियां एह् मज़ा आवै इ'यां